हय गौरव उलयतालो तुमी कोण हय हय हांव वेलगांचोच वेलगां गांवचो हय आं आं आं आमचो आमच्या वेलंगां खूब किदें किदें जाता आमच्या हितून दसरो जाता फामाद असो दसरो जाता जागोर जाता आमच्या हितून दोन तीन अशीं देवळां आसा बरीं देवळां आसा एक नरशिंवाचें देवूळ आसा तें आनी गोंयान खंयत ना नरशिंवाचें देवूळ आसा जागोर जाता आतां आमच्या फुडल्या म्हयन्याय आमचो जागोर जावपाचो आसा जागोर म्हणल्यार एक प्रकारचो लोकनाट्य तो तितून जे गांवचे किदें रिती परंपरा आसा पळय ती जे लोक जपता ते एक नाट्याच्या रुपान ते लोका मुकार सादर करता अशें कित्याक पयलीं आतां आमचें कडेन किदें आशिल्लें टि वी बी नासल्यो न्हय लोक आतां काम करून येयले दीसबर मागीर रातचें तांकां एक एन्टरटेनमेंट एक मनोरंजन करपाक किदें जाय आशिल्लें तेका लागून तो नाट्याचो एक अविश्कार कसो तयार जालो अशे आमचे जाण्टेल्यांनी सांगलेलें आमकां म्हणल्या तें नाटक नाटक म्हणल्या कशें लोकनाट्य म्हणटा तेका लोका पासून केल्लें नाट्य म्हणल्या तितून स्क्रिप्ट बी तशी काय आसना एकएक पात्र आसता साँगां आसता जी एक एक गांवान किदें किदें आमचें आतां एक एक समाज आसा त्या समाजा भितर कोण एक घटक आसा म्हणजे तितून एक एक समाज कोण म्हार आसूं कोण फुलकान आसूं वा नुस्तेकार आसूं एक समाजाचे घटक सगळे कुमार आसूं तेंचे ते तेंचे जिवन तें ह्या नाट्याच्या रुपान ते दाकयता मागीर रोल आसा हय हय तितून भितर मागीर थोडी देवी दैवीक पात्रां आसता शंकर जावं देवाची किदें गणपती आसा मागीर रिद्दी सिद्धी देवाचे तशे पात्रां आसता भितर थोडीं मागीर तितून हे सगले आसता वा जागोर आतां आमचो फुडल्या म्हयन्यान जातलो तो आमचो कसो जाता जागोर वर्सान एकदां जाता आनी कसो जाता तो शेनवारचो नाजाल्या आमचो तो मंगळारचो जाता किद्याक फक्त फूल जागोर म्हणल्या किदें आमचो जागर जागर म्हणल्यार फूल रात रातबर जागें रावप म्हणल्या देवाचें स्मरण करप जें जें आतां आमचें दैवत आसा सगले देवाक जागे करप तिंकां उटोवप तिकां मागीर दुसरे सकाळी मागीर उटयल्ले कशे आसता तिंका मागीर परत मागीर मांड सोंपयतना तेंकां आशिल्ल्या जाग्यार बसोवप हय तेका खूब व्हडलें एक दायज आसा व्हडलो एक आमचो कल्चर तो हय अवश्य येयात तुमी तुमकां हांव सांग येया तुमी तुमी जाय जाल्या तशे विडियोग्राफी फोटो सगळे काडून तुमी तें शुट करूं शकता तें फकत तुका सांगता फकत मंगळार नाजाल्या शेनवारचो जाता दोन दिसा भितर एकदां जाता हय चल बरें हय मागीर येया तुमी एक दीस आं सगल्यांक घेवन येया तुजे फ्रेंड्स बी कोण आसा सगळे जी घरचीं बी सगलीं कोण आसा तेंकां घेवन येयात आं जेवपाकू बी येया आनी जेवपाकू येया ते दीस आं आं चल बरें बाय